جی ہیلو کون جی بتائیے جی کس کلاس میں ہیں آپ

جی وہاں کا تو کورس ہمارے پاس ہے جی مل جائے گا آپ آ جائیے جی میں ابھی آپ کو جو ہے پورا وہ ثانیہ ثانیہ کا جو کتابوں کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ پوری بھیج دوں گا ٹھیک ہے اور پھر ریٹ اُسی میں لکھا ہے پھر وہ آپ دیکھ لیجیے پھر اُس کے بعد جو ہے اگر آپ کو صحیح لگے تو شام میں آ جائیے دُکان پہ یا ابھی آجائیے جی جی بتائیے جی ہے جی ہے این سی آرٹی کی جی وہ بھی مل جائے گی جی ساری منعا جی جی جی مل جائے گی ہم مدرسے کی بک بھی رکھتے ہیں اور مطلب جو اسکولی پڑھائی ہوتی ہے وہ سب بھی رکھتے ہیں جی جی ہے

جی آپ کو میں مناسب دام پر دے دوں گا جی تو پھر آپ اگر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو ڈلیوری بھی مہیّا کرا سکتا ہوں جی آپ جو ایڈریس دیں گے ہم کو اُس پر ہم ڈلیوری کرا دیں گے آپ کی جی تو مدرسے کا ایڈریس ہم کو ٹیکسٹ کر دیجیے آپ میں وہاں پر ڈلیوری کروا دوں گا جی آ بھی ابھی آپ ایڈریس دیں گے تو میں کل تک اُس کی ڈلیوری کرا دوں گا جی ٹھیک ہے